हमर सबसँ हमर प्रिय मेमोरी कहल जाइ तऽ बहुत छै लेकिन एक मेमोरी छै जे हम कहिओ नहि भुलि सकै छी ई बहुत हमर दिलके ओ मेमोरीमे भेल छै जइसे हम कॉलेजमे उर्जा त्योहार होइ छै हर साल होइ छै तऽ ओहिमे हमलोकके टीम फाइनल मैच जितलै ओ फाइनल हमसब छलिए पहिला सालमे आओर ओ लोक छलै लास्ट सालमे आओर लास्ट सालवलाके हराबैमे हराबैके लेल बहुत मेहनत करै छै बहुत आइतक एहन इतिहास कॉलेजके इतिहासमे नहि भेल छलै कि पहिला सालवला बच्चासब सीनियरके हरेलकै से हमसब हुनका सबके हराकऽ आओर फाइनल प्रतियोगिता जितलिए तऽ आओर हमरासबके सम्मान कएल गेल छलै ओ मेमोरी हमर जीवनके सबसँ प्रिय मेमोरी छै ओहिमे हमरासँ प्रदर्शन भी अच्छा भेल छलै हम एहिना तऽ कहल जाइ तऽ हम गेन्दबाजी करै छिए आओर गेन्दबाजीमे ही हम चारि विकेट लेलहुँ आओर किछु मिछु रन भी मारलहुँ तऽ ओतेक नहि मारलहुँ लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण रन छलै हँ हमरो ओहिमे महत्वपूर्ण भागी छलै आओर हमर टीमके जे कैप्टन छलै ओ मैच जितेलक ओ हमर मित्रे छै लेकिन ओ कैप्टन छलै आओर वएह मैच जितेलकै आओर ओ एहन तरिकासँ जितेलकै कि हमसब कहू तऽ हारि गेल छलहुँ लेकिन ओ आबिकऽ एहन पारी खेललकै एहन पारी खेललकै कि मजा आबि गेल आओर जीत गेलहुँ एहि दुआरे हमर सबसँ प्रिय मेमोरी छै आओर सबसँ बढ़िआँ प्रिय मेमोरी छै आओर हमरा सबके हँसी भी आबै छल भैआसब हारि गेलै फिर कएले कि भी बादमे नइ तऽ ओसब कि बोलैके नहि रहलै कि हमरासबके बच्चा हरा देलक खराब भी लागल लेकिन खुशी ओहिसँ ज्यादे भेल कि हमसब भैआसबके हरा देलहुँ आओर जीतके ट्रॉफीपर कब्जा केलहुँ आओर बादमे सर्टिफिकेट भी मिलल एहि चीजके लेल ताहिसँ खुशी दुगुना भऽ गेल ट्रॉफी भी मिलल इनाम भी मिलल बहुत ही बहुत खुशी भेल ओहि चीजसँ